ہلو سلام علیکم جی میں میرا نام سعدیہ ہے جی میں ڈگری کری ہوئی ہوں ابھی ڈگری کر لی ہوں اب میں کو فیوچر میں میرے کریئر کے لیے کیا بہتر رہے گا بول کے میں کو ذرا ایک سجیشن لینا تھا آپ سے کیا میں تلنگانہ تلنگانہ حیدرآباد

جی

ٹھیک ہے اوکے کون سا کا اگر بہتر کون سا رہے گا حیدرآباد میں کالج اگر اپن لیے اسٹڈی آگے کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کے لیے

جی جی

او اوکے ٹھیک ہے